प्रणाम मालिक कहियौ सर की हाल समाचार छै हँ ठीके छियै ठण्डी ऊण्डी केना की पड़ैए सर अच्छा कहलहुँ जे सुनलहुँ हेँ जे अहाँ टीचरके छियै सर हँ तऽ कनी हमरो बच्चा एकटा दरभङ्गामे छै सर तऽ केना की लगतै हम तऽ भाय किसान आदमी छी हम तऽ जानै नहि छियै एहि सभके विषयमे हँ हँ एहि स्पोर्टके अहाँ टीचर छियै सर हमसभ तऽ खेती गृहस्थीवला आदमी छी

ह्म्म हँ कनीमनी खेलाइए नहि नहि दिक्कत तऽ नहि हेतै जब अहाँ गार्जियन बनि कऽ जेबे करबै तखन दिक्कत कथीके हेतै

नहि नहि एना हमर बच्चा जे छै क्रिकेट बढ़िआँ खेलाइत छै एक दू जगह गेबो कयल छै खेलय लेल ओ ओ ऑलराउण्डर छै हँ

दुनू चीजमे ई सर ठीक छै

यौ सर ओ जे छै ने ओ दिल्लीओसँ खेल कऽ एलै हँ आ बम्बइओसँ आयल छै आ कलकत्ता गेल छलै नहि नहि नहि नहि नहि नहि नहि तऽ बिहार बिहारमे बिहारमे सर छै क्रिकेटवला ठीक छै सर